नमस्ते नमस्ते

अरे उसका दुकान पर कापी किताब है का लड़के वाले बच्चों के पढ़ने की सब का है देख हाँ कापी किताब कुल है सब है पेंसिलें भी हैं कटर भी है क्या रेट लगाए हैं ऐसे दर्जन के हिसाब से ले लेना है ठीक यह बेरी रेट टाइम लगाना है इसे एक दर्जन लेने हैं तो कुछ भी डिकाउंट करने कितना भी डिकाउंट कर देना ठीक है ठीक है आला है ले जाना पेन्सिल कट कटर सब हैं हाँ हाँ ठीक है आएँगे ले जाएँगे कल उल आएँगे फिर ले जाएँगे चढ़ाने वाला है वह ना जो इन किताब पर चढ़े जाने ठीक है आएँगे ले जाएँगे रक आगे से लगाना है एट उट सस्ता उस्ता है लड़के वाले बच्चों का कल ही आना है आएँगे लेना है एक ले जाएँगे कल आएँगे आएँगे हाँ कल आएँगे तो ले जाएँगे अच्छा हैं बस्ता है आना है आना है चलो आएँगे तो लेकर जाएँगे नमस्ते नमस्ते